हाल में हिन सालु माण्हू घणा ई ईंदा आहिनि घुमण जे लाइ उते जीअं असां वटि अजमेर में पुष्कर आहे अनासागर आहे फोई सागर आहे ऐं दरगाह आहे माण्हू घुमण जे लाइ ऐं ख़रीदारी बि कंदा आहिनि जंहिंमें असांखे एतिरो प्रभावित कंदा आहिनि जीअं असांखे धंधनि में वाधारो थींदो आहे ऐं माण्हुनि सां हिक ॿिए जो समुदाय में पिया मिलंदा रहंदा आहिनि ऐं अजमेर में त पुष्कर फोई सागर घणेई घुमण जा आहिनि ऐं जयपुर में जयपुर में जंतर मंतर आमिर सभु घुमणु माण्हू वेंदा आहिनि ऐं बिकानेर में करणी माता जे मंदर में बि माण्हू घुमणु वेंदा आहिनि ऐं ॾिसंदा आहिनि भई छा छा आहे भाई पंहिंजे देश में छा आहे ऐं पंहिंजे समुदाय में प्रभावित कंदा आहिनि जीअं धंधा बि थियनि माण्हुनि जो वापार बि थिए ऐं हिक ॿिए सां मिलावट थींदी आहे धंधनि में बि फ़ाइदो थींदो आहे